आसाम हादरनि थागिबि बर' हारिया जारिमिनाव आरो भुमखौराङाव जोबोद बिहोमा होदों मानोना जोंनि बर' हारिनि जेहथु हारिमु बियो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि गुवार बिनि गान्नाय जोमन्नाय बिनि देलायनाय बिनि आसारखान्थि जोबोद समायना राव धोरोम हारिमु मुजों दाजानाय आरो जोंनि बे हारिमुवा बागुरुम्बा मोसानायजों जोबोद गुवार जायगा आवग्रिनो हादों आरो बिदिनो थागोन आरो बिदिनो गोजौ फारसे दावगा लांगोन आरो आसाम हादरनिनो बिहु बा असमियानि जेहेथु बिहु मोसानाय बे मोसानायनि जेहेथु मेखेला दख'ना गान्नानै मोसानाय बे हारिमुवा भुमखौराङाव जोबोद गुवार गोहोम खोलैदों आरो बे हारिमुजोंनो बुहुमाव गोजौ जायगा आवग्रिनो हादों